इत्थें गे साढ़े जम्मू च बड़े टूरिस्ट आंदे न जियां पत्तनीटाप चली जांदे माता दे मंदर घूमी आंदे न वैश्णो माता चली जांदे पर जेह्ड़ी घूमन आह्ली साढ़े जम्मू च ओह् ऐ पत्तनीटाप उत्थै दा नजारा बड़ा शैल ही पत्तनीटाप चली जाओ ते वैश्णो माता चली जाओ नत्थाटाप चली जाओ उप्पर प्हाड़ी च ते बड़ा मजा आंदा उत्थें श्रीनगर आह्ली तरफ चली जाओ गुलमर्ग च फोटो खचान दा जां दिक्खन दा बड़ा ऐ डल लेक उप्पर जाओ उत्थै घूमो शैल मतलब उत्थें तुस घूमी सकदे ओ नत्थाटाप उसके बाद सुरईंसर चली जाओ मानसर चली जाओ ते एह् जेह्ड़ी जगह न एह् दिक्खने आह्लियां न ते में इयो आखना बाह्र आह्ले जात्तरुएं गी तुस वैश्णो माता ते जांदे ही जांदे ओ घूमन लेकिन पत्नीतोप नत्थाटाप कश्मीर आह्ले लाके च जाओ गुलमर्ग जाओ अमरनाथै जाओ ते बड़ा ही मजा ऐ उत्थै ते तुस उत्थै घूमी सकदे ओ ते बड़ियां शैल दिक्खन आह्लियां जगह् न ओह् जगह ते हैन दिक्खन आह्लियां न ते वैश्णो माता जाई सकदे ओ तुस वैश्णो माता ते कन्नै कन्नै तुस मानसर लेक डल लेक बड़ी लेकां न ओह् बी तुस दिक्खियै शैल मतलब मजा करी सकदे ओ